हैलो हँ बोलो हँ मिठाइए दोकानसँ बोलै छियै मारिते रङ्गके मिठाइ छै हमरा मे रसगुल्ला छै बर्फी छै रसकदम्ब छै सोनपापड़ी छै पेड़ा छै कीसभ लेबहो बोलह सभके अलग अलग रेट छै ककरो दू सए ककरो अढ़ाइ सए ककरो तीन सए ककरो एक सए पचहत्तरि ककरो पौने तीन सए कीसभ लेबहू ठीक छै तऽ होम डिलिवरी लगतौ तब हँ तऽ होम डिलिवरीमे देबह तऽ अच्छा मतलब बढ़िआँसँ ओकर जे ओकर खरचा होतै से देबै तब ने खरचा देबहो तऽ हम अच्छा मिठाइ तोरा भेज देबै कए किलो लेबै ठीके छै पाँच सए रुपैआ तोँ भेज दिहक अइसे आ होम डिलीवरी चार्ज तब दऽ दिहक हँ खूब बढ़िआँ देबह जे लेबह सएह ने देबह छेनावलामे जे लेबह से देबह ओहिमे कोइ दिक्कत नहि छै हमरा दोकानके चीज खराब नहि होइ छै आर आर कोन मिठाइ लेबै हँ तऽ लेबह जे लेबह से देबह बढ़िआँ होम डिलीवरी चार्ज लगाए कऽ देबह तऽ हम भेज देबह तोरा ठीके छै हमरा दोकानमे खूब बढ़िआँ बढ़िआँ मिलै छै ई नहि छै गड़बड़ सड़बड़ चीज ई नहि छै से बात नहि छै हमरामे भेज ने देबह भेज ने देबह ठीके छै तऽ भेज देबह चारि बजे पाँ चारि बजे पाँच बजे भेज देबह ठीके छै भेज देबह आँय को कोइ शिकायत नहि हमर दोकानके शिकायत होयबे नहि करतै तोँ एक दिन लए कऽ देखबहो ने दोसर दिनसँ कहबहो जे हमरा आरो दे बुझलहो हँ लोको आ लोको वेदकेँ सभकेँ कहबह जे फल्लेँ दोकानसँ लइअह हँ तऽ उएह तऽ हम कहलिअह जे तोँ लियौ एक दिन तोँ लए कऽ चखियौ तकर बाद तोँ कहियौ जे मतलब बढ़िआँ होइ छै कि खराब होइ छै बुझलो हँ रसगुल्ला छह पेड़ा छह ओकर बाद की कहै छै र रसकदम छह सोनपापड़ी छह पेड़ा छह ठीक छै ठीक छै तोँ आबह